देखिऔ नवजात शिशुके तऽ सबसँ पहिले जन्मके छओ दिनका बाद हमरा एतऽ छठिहार मनाएल जाइ छै आओर तकर बाद बच्चाके बहुत रङ्गके संस्कार छै जेना मुण्डन संस्कार छै मुण्डन होइत अछि तऽ बच्चाके संस्कारमे तकर बाद ओकर जे छै छठिहारके बाद ओकर नामा नामकरण होइ छै जाहिमे पण्डितके बुझे बजाकऽ हमसब नामकरण करबै छी बच्चाके नामकरण भेलाके बाद हुनकर मुण्डन संस्कार सेहो होइत अछि मुण्डन संस्कार भेलाके बाद बस इएहसब होइ छै मिथिलाञ्चलमे तऽ मेन वएह भेल बच्चाके जन्मके बाद नामकरण छठिहार मुण्डन संस्कार इएहसब कएल जाइ छै